हेलो हँ

हँ सभ ठीक ठाक

हँ

हँ

सभकऽ एकठाम बैसाकऽ बारी बारिसे पूछि लेल जेतए जे के सभ रहथिन के सभ नहि रहथिन ताहिके बारेमे से तऽ अहाँ हँ हँ से तऽ दीअऽ पड़तै नहि

थोड़े बैनर बनबा लीअऽ तऽ हम कनीक लोककेँ तऽ फोनोसँ कहि देबए जे हमरा आरके सेंटर पर एलए हँ फ्री कॉस्ट सीखबए लऽ अहाँ जे नाम देता हम अहाँकेँ पठा देब हँ तऽ सेहो नीक छै हँ हँ हँ सेहो हेतै हँ ठीक छै ठीक छै